मुंहिंजे घर में हिकु वॾो सो बाग ठयल आहे उते तमाम सुठा सुठा पौधा ऐं वणु टिणु लॻा पिया आहिनि जै महिल उन्हनि वणनि टिणनि में सुठा सुठा ग़ुल ऐं ॾाढा रंग बिरंगी ग़ुल निकिरंदा आहिनि ऐं उहे वधंदा आहिनि त असांखे तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं वॾनि वॾनि वणनि में मस्तु मस्तु असांजा पपीता निकिरंदा आहिनि वाङण निकिरंदा आहिनि भींडियूं निकरंदियूं आहिनि टमाटा निकिरंदा आहिनि त ॾिसी करे मनु गदगदि थी वेंदो आहे ऐं लॻंदो आहे त असां उन खे पटे करे ऐं पाण खायूं त उन्हनि खे ॾिसी करे असांखे ॾाढो मनु ठरी पवंदो आहे